हुनकर पयर हाथमे दर्द करै छनि तबियत खराब भऽ जाइ छनि चाहे बीमार पड़ि जाइ छथि तऽ हुनका बिस्तरके जरूरत पड़ैत छै ओ आदमीके हमसब देख रेखके लेल हुनकासँ पूछै छियनि जे माँ की होइए पप्पा की होइए कहै छथि जे बोखार लागल अइ चाहे देह हाथमे दर्द करैये तऽ हुनका हम पयर हाथमे तेल तेल लगाके मालिश करै छियनि फेर हुनका सेवा बारी करै छियनि गरमीके समय रहै छै तऽ हुनका पङ्खा लगा दै छियनि यदि ठण्डीके समय रहै छै तऽ हुनका कम्बल चद्दर उद्दर ओढ़ाके हुनका व्यवस्थितसँ हुनका रखै छियनि वएह हमर सबके काज अइ वएह हुनका हम सेवा करै छियनि ओही लए बुजुर्ग सब समयसँ बिस्तर पकड़ै छथि हुनका तकलीफ होइ छनि तऽ ओहीके कारण हुनका हमसब देख रेख करै छियनि आओर जे जेना गरमीके समय अइ तऽ घरमे पङ्खा लगा देलहुँ जेना ठण्डीके समय अइ तऽ हुनका कम्बल ओढ़ाके हुनका व्यवस्थित बिस्तरपर सुता दै छियनि आओर हुनका देख रेखमे कोनो कमी नहि हुवै दै छियनि इएह हमर सबके काज अइ